हमसभ बाबाधामके रास्तामे गेल छलहुँ जे बड़ा आनन्द लागल ओ रास्तामे हमरा सभकेँ चारो बगल दुनू दुनू साइडसँ देखाए पर पहाड़ पहाड़ लम्बा लम्बा पहाड़ सभ बहुत सुन्दर लागल पहाड़ सभके देखि कऽ पहाड़के जङ्गल के देखि कऽ ओहिठुमके जानवर सभकेँ देखि कऽ बहुत सुन्दर लागल हमसभ मनमे सोचैत रहैत छियै जे हमरो इमहर पहाड़ रहति तऽ कतेक सुन्दर रहति पहाड़के रहलासँ बहुत रङ्गके वातावरण सुन्दर लगैत छै ओतऽ के हवा बहुत सुन्दर लगैत छै बुझाइत छै जे भोरहरिया टाइममे जे हम पहाड़ पर हम चढ़बै तऽ बड़ा आनन्द मिलैत छै आओर ओतऽ सँ ऊँच पर चहरलाके बाद नीच देखियौ तऽ जेना बुझाइत छै जे हम स्वर्ग लोकमे आबि गेल छी आओर नीचाँ चुट्टी पिपड़ी सभ चलि रहल छथि पहाड़के ऊपर चढ़लाके बाद बुझाइत छै जे हम ऊँचाइ पर आबि गेल छी आओर हम हमेशा ध्यान देबै कि पहाड़के ऊपरसँ झाँकी तऽ जरूर लेकिन अपना आपके ध्यान राखि जे हम कही गिर तिर नहि पड़ी पहाड़ बाबाधामके रास्तामे बहुत रङ्ग विरङ्गके पहाड़ सभ अछि जे देखऽ मे बहुत ही सुन्दर लगैत छै पहाड़ बहुत ही सुन्दर लगैत छै पहाड़ तऽ पहाड़ होइत छै